जी नमस्ते जी मां फ़ोरबेल स्कूल मां ॻाल्हायां थी मां फ़ोरबेल स्कूल जी टीचर आहियां मां तव्हांखे यूनिफॉर्म जो ऑर्डर ॾिनो हो छा हो थी वियो जी जी त मां यूनिफ़ॉर्म ॿ सौ यूनिफ़ॉर्म जो ऑर्डर ॾिनो हो छोकिरनि जी यूनिफ़ॉर्म त हो पूरो थी वियो असांजो स्कूल खुलियलु आहे खुलणु वारो आहे ॾहीं अप्रैल खां त असांखे खपंदो हींअर एतिरो टाइम छो थो लॻे हा मां सम्झां थी टाइम त लॻंदो हुन में इलाही कमु हूंदो आहे पर असां तव्हांखे ॿिनि महिननि पहिरियां सां ऑर्डर ॾिनलु आहे तव्हांजो हिकु ॿ सैंपल अगरि तियारु हुजनि त असांखे छह पीस घट में घटि पहुचाए छॾियो असां ॾिसी वठूं कहिड़े नमूने जो तव्हां ठाहियो वेठा सैंपल तव्हां मोकिले छॾियो पंज छह मील पीस पहिरियां मोकिले छॾियो असां ॿारनि जे मथां ट्राइ कंदासीं ॾिसंदासीं हा उन में लोगो लोगो लॻी वेंदो यू यूनिफ़ॉर्म जी शर्ट में लोगो लॻी वेंदो स्पोर्ट्स वरी असांखे टी शर्टूं टी शर्टूं ठाराहिणियूं आहिनि ॿारनि जी स्पोर्ट्स वारी उन ते प्रिंट बि कराइणो आहे वरी त तव्हां असांखे टी शर्ट ठाहे ॾियो पहिरियां त असां वरी उन ते प्रिंट करायूं हा त छा असांखे अगरि छोकिरियुनि जो स्कर्ट ठाराहिणा आहिनि त हो स्कर्ट ठही वेंदा तव्हां वटि ऐं सियारे जा सियारे जा स्कर्ट सियारे वारा सियारे वारा स्कर्ट ठही वेंदव मोटे कपिड़े में

हाणे त असां तव्हांखे ॿ सौ पीस जो ऑर्डर ॾिनो आहे हाणे ॿिया गर्ल्स गर्ल्स जा बि एडमीशन हाणे थिया आहिनि त असां छोकिरियुनि जे लाइ बि सुबाईंदासीं ऐं थी थो सघे कि छोकिरनि जो बि ऑर्डर वधी वञे तव्हां वटि तव्हां असांखे पहिरियों नमूनो मोकिलियो पोइ असां ऑर्डर वधाईंदासीं जी हा हा असांजा स्कूल अछा हा ॾाढो सुठो कमु आहे तव्हांजो असां ॿुधियो हो तव्हांजे कम जे बारे में तव्हां ॿियो ॾाढो सुठो पुराणो कमु हलंदो आहे त ॿियनि स्कूलनि मां असां ॿुधियो हो हा ॿियनि स्कूल वारनि असांखे तव्हांजो नालो ॿुधायो हो तव्हांजी दुकानु किथे आहे तव्हांजी रनिया ते दुकानु आहे अछा ॾाढी पुराणी दुकानु आहे तव्हांजी

अछा तव्हां तव्हां इलाही स्कूलनि जूं यूनिफ़ॉर्म सुबंदा हूंदव

हाणे असांजे हाणे असांजे स्कूल में एनुअल फ़क्शन थियणु वारो आहे हुन में असांखे लहंगो ऐं चोली ठाराहिणो आहे ॿारनि जो ऐं चुनी बि हुजे हुन सां हो कपिड़ो तव्हां वठी ईंदव की असांखे वठी अचिणो पवंदो छो की डांस वांस में त थोरो चमकीलो कपिड़ो खपंदो आहे

पोइ त हिकु जहिड़ो थान थान पूरो वठिणो पवंदो हिकु जहिड़ो सुबाइणो आहे त तव्हां असांजे स्कूल में तव्हां या त असांजे स्कूल में अची करे ॿारनि जी नाप वठी वेंदव तव्हांखे हिकु ॾींहुं असां घुराईंदासीं स्कूल में नाप वठण लाइ ॿारनि जी त हो हिकु ॾींहुं बि असां तय कंदासीं ऐं तव्हांखे तव्हां असांखे जल्दी में जल्दी ऑर्डर पूरे करण जी कोशिशि कजो असांजा स्कूल खुलण वारा आहिनि क्लासिस शुरू थी वे थियणु वारी आहिनि ऐं फ़ंक्शन बि वरी धीरे धीरे शुरू थी वेंदा

हाणे ॾियारी ॾियारी ईंदी तॾहिं असां तव्हां वटि ईंदासीं घर लाइ बि सुबाए वेंदासीं असांजे घर में शादी बि आहे उन जा बि सुबाइणा आहिनि तव्हां वटि ऐं असांजे घर जे भरसां ई तव्हांजी दुकानु आहे त हे ॾाढो सुठो आहे जी जी ईंदासीं थैंक यू हरि ओम